دیہاتی علاقوں کی ثقافتی شناخت کے تحفظ اور فروغ میں روایتی کھیل ہے جو ہماری والدہ اور ان کی والدہ بھی کھیلی ہیں جس کھیل میں کوئی ڈر یا کوئی الفاظ یا کوئی شک نہیں ہے وہ کھیل اٹھا بوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ کھیل گھر گھر بھی ہو سکتا ہے جو ہماری والدہ اور ان کی والدہ بچپن سے کھیلتی آئے ہیں اور یہ کھیل ابھی بھی چل رہا ہے یہ آنے والے کل کے لیے بھی یہ کھیل بہترین ہے جو ہماری والدہ اور ان کی والدہ اور ان کی بھی والدہ کھیلتی آئی ہے یہ کھیل دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے یہ کھیل سبھی ایسا یہ کھیل دیہاتی علاقوں میں سب کے گھروں گھروں مشہور اور ان دیہاتی علاقوں میں ان کی بھی والدہ بھی پہلے اپنے زندگی میں کھیل چکی ہے لوگوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھیل میں نہ کوئی شک نہ پیری نہ ڈر اور یہ بچپن سے ہی یہ کھیل یہ کھیل مشروف ہے یہ کھیل ایک زندگی کا اہم حصہ تھا جس میں خوشی اور اپنی موج مستی تھی یہ کھیل اپنی والدہ سے لے کے آنے والے کل تک بھی مشروف ہے یہ کھیل ایک اہم کھیل ہے جو سب سے زیادہ دیہاتی علاقوں میں جانی جاتی ہے جس جس کے علاوہ اور کہیں بھی یہ کھیل مشروف نہیں ہے تو دیہاتی علاقے میں ان دونوں کھیل ان کی والدہ سے والدہ تک چلنے چلتی آتی ہے جو آنے والے کل کے لیے بھی بہترین ہے جیسے گھر گھر اٹھا گوٹی اتی آدی بھی کھیل وغیرہ کھیل ہوتی ہے جو جو آنے والے سے لے کے ان کی والدہ میں بھی مشروف ہوتی ہے یہ کھیل سب سے زیادہ دیہاتی علاقوں میں بھی مشروف ہے